बायनो हाथावना दावबायनायनि आंखालाव सावस्रिनि जोथोन सोलोंथाय एबा साख्रिनि खाबु मोनथावनायनि गोबां गोहोम गोग्लैदों जेराव फरायसाफोरा नांगौ बायदि सोलोंथायखौ गोजानाव दावबायनानैहाय लानो हायाखै आरो नांगौ बायदि सोलोंथायखौ खाबु खालामनो हायाखै आरो गावनि सोलोंनायखौ आद्रा खालामनांदों आरो माखासे बेबायदिनो साख्रिनि खाबुखौबो माखासे फरायसाफोरा खाबुखौ मोननो हायाखै मानो होनोब्ला बयबो हाथावना दावबायनायनि आंखालावहाय बेफोरबायदि खाबुखौ खालामनो हायाखै बेबायदिनो बायनो हाथावना दावबायनायनि आंखालावनो गोबां बेबायदिनो सावस्रिनि जोथोन लानाय सोलोंथाय लानाय साख्रिनि खाबु लानाय बेफोराव गोबां गोहोम खालामदों